आंनि सेकेन्ड प्रडाक्टआ जाहैबाय गेस सौखा गेस सौखाया बायनानै लाबोबाय आङो दानिया अनानो जोंफैयाखै आंनि दंखायोमोन जोङानालाय बोरायनायखाय गोदान लायबाय दानिया लस जाबाय आंनिया अनानै जोङा दा मा जानांगौ सोलायहैनांगौ जाखो ना दोननांगौ जाखो लस जानाय मोनबाय आङो